मोसाग्राफोराथ' गोगोम जेंनाफोरखौ मोनो खि सोरबा सोरबा गामिनि मानसिफोरा जेबो बुजियै मानसिफोरा मोसाग्रा मानसिफोरखौ मोजां नोजोरजोंबो नाया माने मोसाग्रा मानसिफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायो बिदि आमफाय आरो अब्बा अब्बा जायगायाव माने सोरबा सोरबा जेनेबा मोजां नोजोरजों नायो मोसाग्राफोरखौ कि मोसानायामो मोनसे थेलेन्थेट माने गावबा गाव सोरबा सोरबा फरायनायजों थाङो सोरबा सोरबा मोसानायजों थाङोस माखासे मानसिफ्रा बुजियो नाथाय माखासे मानसिफ्रा बुजिया बिदिनो प्रग्राम गानायफ्रावबो लोगो मोनदों आरोना सोरबा सोरबा मोसाग्राफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायो बिदिबो खि मोसाग्राफोर खौ जेनावबा प्रग्राम गानायमानि भेलुबो दोना फैसा थाखाखौबो हरनो नागेरा बिदि खालामो आरोना मोसाग्राफोेरखौ माने ओरैनो फ्रियाव लुबैयो आरोना मोसाजानो खि थ खि बिसोरखौ भेलु दोननो नागेरा थांबाबो मानसिफोरखौ थाल लानो नागिरा बिदि जानाय लोंनायखौबो सोंनो नागेरा जेबो केयार खालामा आरो माखासे मानसिफोरा नाथाय माखासे मानसिफोरा बुजिग्राफ्रा ओरैबायदि केयार खालामो थाल लायो खि मोसाग्राफ्राबो मानसिसो मानि मोसानायाबो मोनसे थालेन्थसो मोसानायजोंबो मानसिफोरा गासिखौबो खालामजोबनो हायो नाथाइ माखासे मानसिफोरासो गाज्रि नोजोर जों नायो खि मोसाग्राफोरखै भेलु दोना आलासिफोर लिंहरबाबो भेलु दोना खेयार खालामा ओरैनो जाब्बा जुब्बा दोनो आरोना बेबायदि गोबां जेंनाबो मोनबोबायखि जेबो खेयारबो खालाना सानाबो मोसाग्राफोरखौ लेंहरनानै माने जेबो भेलुखौनो दोना बिदिबो खालाबो जुदा जुदा गामियावनो नाथाय जायनि गामिनि मानसिफोरा बुजियो नाथाय बिसोर बिदि खालामा बेराद खेयार खालामो आदोर खालामो